कुछ दिनों पहले मैं बाज़ार जाकर एक प्रेस खरीद के लेकर आई जो हमें घर में अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तो जो मैं प्रेस ले कर आई वो प्रेस इतनी अच्छी है कि उसके अंदर जो है इस तरह का सुविधा दे रखी है की हमारे घर में चाहे या किसी कोई सा भी कपड़ा हो अगर हमे स्त्री करनी हो तो उसके अंदर वह कपड़े के हिसाब से उसके अंदर सुविधा दे रखी है की उसका बटन घुमाएँ और वह उसी कपड़े के हिसाब से ठंडी या गर्म करके उस कपड़े पर स्त्री कर देती है तो यह जो मुझे प्रेस का जो जो सुविधा लगी है मेरे लिए काफ़ी अच्छी है और मुझे यह प्रेस काफ़ी पसंद आई